भारतमे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बहुत नीक नहि कहल जा सकैया लेकिन तैयो बहुत बढ़िऑं छै बहुत ठीक छै एखनो तक एखनो जेना देखल जा सकैया एतऽ कैन्सर के उपचार पुर्ण तरह सॅं भारतमे नहि आयल यऽ एखनो बहुत लोक विदेश जाकऽ कैन्सर के इलाज करा रहल छथि आओर तैयो भारतोमे बहुत नीक नीक बहुत बड़का बड़का हॉस्पिटल सभ छै बहुत नीक छै व्यवस्था लेकिन बिहारमे जे छै स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर छै बिहारके कोनो भी नहि कहि सकै छै जे हँ नीक तरहक बात छै तऽ हमरा सभकेँ कोनो तरहक छोट मोट बीमारी होइया तऽ ओहिके लेल दोसर राज्य दोसर शहर दोसर स्टेट जाय पड़ैया हमरा सभकेँ मतलब इलाजके लेल हमरा सभकेँ खून जाँचके उपलब्धि बिहारमे हमरा सभकेँ गाँवमे घरमे क्षेत्रमे उपलब्ध नहि अहि यदि हमसभ खून जाँच करबै छी तऽ सात दिनमे हमरा सभकेँ ओकर रिपोर्ट जारी कयल जाइया एहन तरहक इमरजेन्सी छै तऽ बिहारमे जे हँ वायुयान से अहाँकेँ जायत रिपोर्ट तकर बाद सात दिनके बाद अहाँकेँ भेटत तऽ ओ दोसर शहर भेजल जा रहल अछि बिहारमे जे छै से बहुत खराब छै बहुत बदतर हालत छै स्वास्थ्य सेवा भारतमे ठीक छै भारत के लेल अहाॅं कहि सकैत छियै जे हर कोनमे एकटा नीक हॉस्पिटल छै एकटा नीक डॉक्टर छै उपलब्ध छै बहुत नीक भारतके लेल बहुत नीक कहि सकै छियै किछु कमी छै एखन भारतोमे जे पुर्ण तरह से ठीक नहि भेलैया